हालएवबालाय लावथि नांगौ ओमफ्राय नांगोल नांगौ जुंगाल नांगौ आरो मै नांगौ हालएवदो ओमफ्राय खोथिया फोदो खोथिया समाव टाइम जाब्ला खोथिया फोदो जेला खोथिया फोगौमानि हालएवबाय थादो हालएवबाय थादो आलि होदो आलि दान्दो दै दैखांना दोन्दो जेला खोथिया जौगोन फुनानै गायदो आरो बेबादि आरो बेबायदि नांगोलखौ हालएवनाय आरो लावथिया मोसौ बुनाय बेनो बेबादिनो ओमफ्राय टाइम जाब्ला बिदिनो माइ गायनाय सम जाब्ला मा धाम धुम खोथिया फोबाय खोथिया जौब्ला फुनानै गायबाय दाथ' आरो खोथिया फुनायबोथ' हाजिरा नांगौ हाजिरा होनानै दा फुदोलाय आरो गायनायावबो हाजिरा होदो हाजिरा नङाब्लाथ' जायाना खेबसेनो पास बिगा गाहाम खेबसेनो सानसेनिफ्रायनो गायनांगौ नालाय हाजिरा लायो आरोखि गैयाब्ला माने बिसजनसो लायो मैखौ बे हालएवनानै जुदि मोना जायोब्ला सामार होखांब्ला बिजों होयो आरो मै मोसौखौबो होबाय बासा मा दोखो दोखो होनानै ओमफ्राय दा मै होखांनानै हालएवबाय आलि खोबाय बेबादि मोसौनि माबाखौ फाफ्लियाव बानबाय गैयाब्लाथ' जाया नालाय नांगोल जुंगाल गोदोलाय बेनोसै हालएवबाय माबाबाय बिदिनो जों बिराद खस्थ' जानानै माबाबायना हालएवनानै हालएवनानै दासो नै ट्रेक्टर सफैलायबाय ट्रेक्टर जों हालएवबाय ट्रेक्टर जोंबोथ' आरो भारा नांगौना बिगासेयाव माबा लायो तिनस' खायसे तिनस' सोरबा सोरबा सारिस' बिदि लायो बिदिजोंसो खिथिबो थायो

दिनै गायगोनब्ला गामोननो नागिरखानांगौ हाजिराफोरखौ एसे गोजान गोजानाव थांना नागिरनो नांगौ सावथालफोरखौसो बांसिन लायो बर'आथ' बर'आथ' गामि गामियावनो मोनलायलाया खालि सावथालफोरखौल' लायो जों हाजिराया ओरैनो सानसेमानि गायोब्ला तिनस' लायो आधा बेलायावबा देरस' हाल जांख्राब्ला बैयो हाब्रु फुनलायलायो मा जुमाय लोङो गायग्राफ्रा फुरथि खालामो हाब्रु फुनलायलायनानै आरो न' बिगोमाखौ होसोयो होसो होसो हाब्रु फुनो बे हा बिगोमाखौ